हुँ की हाल छै विनोद बाबु की हाल छै ठीक छै ओ तब अपन अहाँ पढ़ाइ लिखाइके की छै स्थिति विद्यालयमे ओ देखु एक दिन जे छै सन्योगसँ मौका लागल हमरा इन्स्पेक्शन करैके तऽ हम देखलहुँ जे ओहिमे जे छै से श्यामपट्टके व्यवहार नहि होइ छल ओतबे टा नहि अहाँ सभ पाठतालिका सेहो नहि लिखै छियै ताकि काल्हि जे जेबै अहाँ क्लास पढ़ाबैके लेल ओहिमे विद्यार्थीके की पढ़ेबै तकर चाही ने यौ पहिनहिये से ने तैयारी छै कि नहि तऽ ओहि प्रति ओहि प्रति जँ पहिनहियेसे अहाँ अपन तैयारीमे नहि जेबै से कोना हेतै से कहु कोना विद्यार्थीके अहाँ पढ़ेबै छै ने हँ तऽ की हमरा कहै छी से कहू जी अरे देखु ई संस्था तऽ अहींँ लोकनि पर ने छै जखन एहि संस्थामे चाहे बच्चा सभ नीक करतै तऽ तखने अहुँके नाम होयत आ हमरो नाम होयत छै कि नहि ऐं तैँ कनि मेहनत विशेषो नहि करै पड़ै विद्यार्थीके हितमे जे छै से एतबा काज करियौ ठीक ने जी जी जी तऽ आर जे छै अहाँ कोन विषय पढ़ाबै छियै मैथिली पढ़ाबै छियै तऽ मैथिलीमे जे छै से अहाँ गद्य पढ़ाबै छियै कि पद्य नही विद्यर्थियेके रुचिके ध्यानमे राखिकऽ अहाँ अपन पठन पाठन करै छियै सएह ने अच्छा ई तऽ बड़ा बढ़िऑं बात बढ़िऑं बात ई ठीक छै तथापि अहाँकेँ एकटा चीज हम जरुर देब निर्देश जे अहाँ पाठतालिका जे छै ओकरा निश्चित रुपे जे छै से पहिनहिये तैयारी कय ली बुझलियै आ अपन वर्गमे जखन जाइ तऽ श्यामपट्टके व्यवहार निश्चित रुपसे करी एहिसे की हेतै तऽ विद्यार्थीके जे छै से कोनो चीज बुझैमे जे छै से आसान हेतै बुझलहुॅं आ ओ जखन बुझि जेतै तऽ ओकरामे विकास हेतै बुझलहुँ जी एतबा काज करियौ अपने ठीक छै ठीक